ریاست کی سیر کرتے ہوئے بہت سارے ٹورس یہاں کے لوگوں کو فائدہ دے کے جاتے ہیں مثلاً کہ جیسے سب سے پہلے آتے ہیں تو یہاں کا ہوٹل لیتے ہیں ہوٹل والے کو فائدہ ہوتا ہے پھر باہر نکلتے ہیں تو سواری لیتے چگے گاڑی بکنگ کرتے ہے یا سواری مطلب آٹو ہو یا فور ویلر ہو تو ان کو فائدہ ہوتا ہے پھر جس ہو ریسٹورینٹ میں کھاتے ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے یا پھر کس جس مارکیٹ میں جاتے کچھ سامان لیتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے یا کسی گھومنے کی جگہ پہ گئے پہ وہاں وہاں فائدہ ہو گیا سرکار کو مطلب کل ملا کر کے اگر وہ آتے تو اپنا پیسہ چھوڑ کے جاتے وہ یہاں سے لے کے نہیں جاتے کچھ بس یہاں سے لے کے جاتے تو سیکھتے وہ کچھ یہاں سے باقی یہاں کی عوام کو فائدہ ہی دے کے جاتے ہیں وہ کپڑا لے لے گاڑی سے گھومنا ہو وغیرہ جیسے آپ کو ہم بولے تو ہوٹل میں کھانا ریسٹورینٹ میں کھانا یا سامان لینا تو یہ سب چیز پہ زیادہ بہتر وہ لوگ کو ہوتا آنا ٹورزم کو بڑھنا چاہیے بڑھوتی دینا چاہیے